नोंथाङा आंनो नोंनि सानसेनि हाबाफारिखौ खिनथानो हागोन नामा फुङाव सिखारनानै आङो ब्रास खालामो ब्रास खालामनानै आङो मोसौ बिमा दं नालाय गलिनिफ्राय आङो बरननानै गांसो जानो थाखाय खार'नो एखनब्ला जिगाबाव दोनो एखनब्ला बारियाव दोनो आं बिसोरथ' माबायाबा गांसो जानो थाखाय होआबा गायखेरखौबो होया आरो बेनि थाखायनो बायह्रायाव खारनांगौ जाहैयो ओमफ्राय खानानै दोनबाय खानानै दोननानै आङो सिथ्ला सिबबाय आरो सिथ्ला सिबनानै थोरसि लथा सुबाय आङो थोरसि लथा सुनानै ओंखाम जानहरबाय जोंहा फुङाव ओंखाम जायोना माबा साहा थाहाथ' लोङा बेबहार गैया गायखेर दंबाबो ओंखाम संबाय ओमफ्राय फाजा एवबाय फाजा एवखांनानै आङो गोबोर गारहैयो ओमफ्राय गोबोर गारखांनानै अमा आदार हैयो अमा आदार जोबबा आं बोरमा खायो आरो बोरमा खाखांनानै आरो बे न'आव ओंखाम जाग्राफोरनो आं ओंखाम खुरनानै होयो ओमफ्राय ओंखाम खुरनानै होबाय ओमफ्राय दाना टाइम थ' जाबाय नालाय आङो मोसौ गायखेर सेरनो थाखाय मोसौ बिमाखौ गलियाव लायफिन्नानै सेरनांगौ जाहैयो आरो ओमफ्राय दाना सेरनानै न'आव दोननानै आरो मोसौखौ बायह्रायाव खाहैफिनबाव नांगौ लाय दानाथ' सानसेनि थाखाइ खाहैनांगौ जायोलाय ग'माराव लांनांगौ बा दै जिङाव लांनांगौ बा दुब्लियाव लांनांगौ जाहैयो ओमफ्राय लांबाय फिसाखौबो बिमाखौबो खाहैजोबबाय आङो ओमफ्राय खानानै फैनानै बिदिनो ओंखाम जानायफोरखौबो थोरसि लथा गासैबो सुस्रांजोबबाय सुस्रांनानै आङो थिग साराय आथथा सोयाव आं थिनालि थांनांगौ जाहैयो आरो बे जोंनि दखान जाग्राया थिनालि हाथाय आरखि बेहाय थांबाय गायखेराबो न'आव जाबाय ओमफ्राय गामिनि मानसिफ्राबो लांफैबाय एसे ओमफ्राय बे आगलाय नायखौ आङो थिनालियाव लांनानै थाखानि थाखाय बा रांनि थाखाय संख्रि बानलुनि सोलायनानै लायनो आङो लानानै थाङो ओमफ्राय फानहैयो आङो बिदिनो दस एगार'थासो जाबोयो आङो थिनालिनिफ्राय खरस लाबोनानै फैफिनबाय फैनानै ओमफ्राय दानाहाय न'आवथ' बार'थानि संनाय जानायखौथ' सङाखै आङो फुंनिखौ ओंखामखौल' संनानै थांदों ओमफ्राय दाना ओंख्रिखौ बिदिनो नाफोर बा मैगंफोर लाबोनानै आङो संफिननांगौ जाहैयो ओमफ्राय दाना संनानै माबाबाय जाबाय लोंबाय ओमफ्राय दाना नै मोसौआथ' बार'था समाव सानदुं गोसा जायो ना दै गाङो ओमफ्राय दाना बेखौ दै दौनानै साया बिफां सायायाव दोनहैनांगौ जाहैयो ओमफ्राय दाना खानानै बे सायायाव दोनदो ओमफ्राय दाना न'आव मानसिया फैनानै रेस्ट लाफैनांगौ जाहैबाय आरो रेस्ट लाफैयो फैनानै रेस्ट लाफैबाय न'आव आमफ्राय दाना रेस्ट लानानै जेब्लानाखि दुइथा दुइथा आरायथा जायो होनबा आरो बे मोसौखौनो आरो खाहैफिननांगौ होनबा बे समाव गांसो जानायनि खाहैनांसिगौलाय आरो मोनसे जायगायाव एसे फैलाव जायगायाव गुवार जायगायाव खानानै दोनहैनांगौ ओमफ्राय दाना खानानै फैदो फैनानै आरो बिदिनो मोनाफिनसै नालाय थिनथासो जाफैलायबाय आरो मोसौ खानानै फैयोबा थिनथासो जाहैबाय थिनथा बा साराय थिनथा जाबाय बिदिनो न' बां फोसाबफैदोलाय गाननाय जोमनाय एसे थिखांस्रांदो सुस्रांदो फुङाव सुनायखौ थिखांदो आमफ्राय मोनाबिलियाव सुनायखौ फोरानदो बेबादि जाहैबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो जानाय लोंनायनि लेथेर फिथेर थोरसि लथा न' बां सिथ्ला फोसाबस्रांजोबफिनदो ओमफ्राय फोसाबखांनानै आरो बिदिनो सारि था सारिथासो जायोबा आरो बिदिनो मोनानि जानायनि थाखाय लाहार फाहार खालामनांगौ जाहैलायबाय आरो मैगं थाइगंनि बा दै अरनि बुथुमनानै दोननांगौ जाहैलायबाय आरो जोंहा ओमफ्राय दाना जेब्लानाखि फासथा साराय सारिथा बा फासथासोयाव आरो गोजानाव खादोंबा बे मोसौखौ गलियाव लायफिननांगौ जाहैबाय आरो होनानै गलियाव लायनानै बिमाखौबो फिसाखौबो खाजोबफैनांगौ जाहैबाय आरो मोनानोसै नालाय मोनाबायानो ओमफ्राय दाना बे मोसौखौ लायनानै खानानै गलियाव दोनदो दोननानै ओमफ्राय मोनानि संनाय खावनाय जानाय बानायस्रांजोबनांगौ जाहैलायबाय आरो मैगं थाइगं गासिबो रेदि खालामनानै संनांगौ खावनांगौ जाफिननांगौ जाहैबाय आरो बेयो बावनो संनानै खावनानै जाफिननांगौ आरो उन्दुनांगौ मोनानाय जाहैबाय नालाय मोसौफोरखौबो गासिबो रेदि दाव अमा गासिबो न' बां आव सोस्रांजोबबाय गासिबो रेस्ट लाजोबनाय जाहैबाय आरो बे समाव